हाँ नमस्ते बोलिए हाँ मैम वहीं की टिकेट बुक करने वाली बोल रही हूँ मैम बोलिए सब किस डेट में चाहिए मैम आज ही मैम कि कल नहीं मैम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मूवी अभी नहीं नहीं रिलीज़ हुई है तो टिकट हमारी सारी बिक चुकी है मैम और आप एकाध का रहता तो मैं कहीं से जुगाड़ कर देती पर आपको तो तीन तीन सीट चाहिए मैम नहीं हो पाएगा मैम एक सीट की रहती तो मैं कर देती पर फिर भी तीन टिकट तीन नहीं कर पाऊँगी न मैम पैसे की बात नहीं है पर एक टिकेट डेढ़ सौ रुपये में बेचती हूँ तो आप तीन सौ रुपये ढाई सौ रुपये दे देना देखती हूँ मैं हाँ पर मैम वो अभी मूवी नई नई रिलीज़ हुई है अभी बहुत भीड़ है थिएटर में सीट ही नहीं मिल पा रही हाँ पर आप पर आपको बारह से तीन बजे का सो भी चाहिए न और इतनी जल्दी मैं अरेंज नहीं कर पाऊँगी मैम क्योंकि मेरी सारी टिकेट बिक चुकी है मैम एकाध टिकेट की बात होती तो मैं कर लेती पर तीन टिकेट की बात है इसलिए थोड़ा सा नहीं नहीं डेढ़ सौ रुपये तो वो टिकेट्स के फ़िक्स ही है पर मुझे अरेंज करना पड़ेगा कहीं से टिकेट तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा लगेगा ही न मैम पैसा ठीक है मैम मैं कोशिश करके देखती हूँ अगर मिल पाएगी तो आप आपका नाम बता दो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी नम्बर बता दो हाँ ठीक है ना मैम मैं कोशिश करके देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ वैसे हाँ बारह से तीन की टिकेट हम लेकिन वैसे ढाई सौ रुपये ही लगेंगे ढाई सौ रुपये से एक भी कम नहीं लगेगा मैम फिर भी दो सौ तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि मेरे को टिकट अरेंज भी करना पड़ेगा तुरंत टिकट अरेंज नहीं हो सकती है ठीक है मैम ठीक है